हॅं के बजै छी अच्छा अऽ ए बिहार कऽ जे छै टोटल शिक्षा अपना जे छै प्रतिशत अहाँके तेतालीस दसमलव नओ पॉइन्ट छै बुझलियै आओर एहिमे जाहिमे पुरुष जे छथिन से सत्तर दसमलव छथिन अऽ तीनरु प्रतिशत आओर महिलाके जे छै तिरपन दसमलव पाँच सात छै प्रतिशत एतेक छै आब किए छै आब एतऽ बिहार मे हर तरह के इनसान छै नहि सभ आदमी अपन अथि पैसा के अभाव मे शिक्षा नहि दऽ पबै छै आब अपन एतयके जे छोट छोट जाइत सभ जे अइ निम्न बर्ग के तऽ ओ सभ आब की करै छै जे अहाँक छओ महीना कमायल आओर छओ महीना जाकऽ घर पर बैसल ओ छओ महीनामे तऽ बच्चाके नहि पढ़ा लेतै पढ़ाबऽके लेल शिक्षा देबऽके लेल तऽ ओकरा कन्टिन्यू बच्चा के से नहि तऽ ओतऽ रखै नहि छै आब ओ दसवीं के छुट्टी मे ऐल तऽ छओ महीना रहि गेल दसमी बितैलक छठि बितैलक सभ पाबनि तिहार कऽ कऽ आ ताहि के बाद चलि गेल तब ओहू कारणसँ नहि पढ़ि पाबै छै किछु एहनो आदमी छथिन जकरा पास पैसा छेबौ करै तऽ ओ बेटाके शिक्षा दयो दै छथिन तऽ कहै छथिन बेटीके नहि देबै तऽ ओहूसँ जनसङ्ख्या महिलामे कम भए जाइ छै तऽ कहलनि जे नहि देबै एहिना रहि जेतै आओर किछु छै जे मतलब कहलक कि जे देबे नहि करतै ओहिना कमेतै खेतै ओते पढ़ायब लिखायबके कोन जरूरी छै से भऽ जाइ छै पुरुष सभ जे छै अहाँके निम्न बर्गके ओ सभ अहाँके पढ़ै लिखै छथिन नहि तऽ जहिना बच्चा हुनका सभके अहाँके कनिके पैघ भेल दससँ इग्यारह साल के भेल तऽ बाल मजदूरी कराबऽके लेल लए गेलनि बाहर तऽ ओ बच्चा केना शिक्षा लेतै पढ़बे नहि करतै तऽ जनसङ्ख्या तऽ ओहिना हेतै तऽ ओकर सभके तऽ कमे हेतै पढ़ाइ लिखाइ के ओकर जे छै से अहाँके टोटल जे छै से कमे हेतै आ महिला रहै छै अहाँके तऽ हेते बड़का जाति छथिन फोरवार्ड छथिन तऽ ओ सभ अइ पर शिक्षा पर जादा ध्यान दै छथिन अहाँके बड़का जाति सभके लड़का लड़की सभ पढ़ै छै एहने कियौ कियौ छै जे नहि पढ़ै छै आ छोटका जातिमे तऽ अहाँके महिला बहुत कमे साक्षर मिलत नहि से भऽ जाइ छै आओरो की जानकारी चाही अहाँके हॅं तऽ ई सभ पर छी जे अहाँके अखन के युवा सभके ध्यान देबऽके चाही पर एहि सभमे जे जागरूक करऽ के चाही पब्लिक के जे अपन बच्चा के लेल जागरूकता अभियान चलाबक चाही अहाँके जे बच्चा सभ पढ़ै लिखै गोरमेन्टो लागल छै एहि सभमे शिक्षा बिभाग सभमे लेकिन तैयो आदमियो सभके चाही जे सभके जाकऽ जागरूक करि जे बच्चा के पढ़ाउ लिखाउ ठीक ठीक